एक दिन की बात है मेरे घर में कोई नहीं था तो मैं अकेले थी घर में तो मैंने सोचा कि वो सब जब आ जाएंगे तो मैं उन सब के लिए एक सब्ज़ी करूँ तो मैंने सब सब्ज़ियों को काट ली उनको पानी में धो कर वो तेल कड़ाई में तेल गैस में बसाली और तेल को तेल में जो सब्ज़ियाँ थी उन सब को वहाँ पका ली और पकाने के बाद मैंने जो मसाला हैं उसको तैयार करना शुरू करी तो मैंने तेल लिया तेल में मैंने टमाटर ली उस में मिर्चि ली उस में हल्दी नमक ये सब पकाया तो क्या है कि मुझे मतलब ये सब गैस को लो में कर के मैं और कहाँ एक चली गई जिसकी वजह से मतलब पाँच मिनट या दस मिनट के बाद तो मैं आई तो मेरे क्या हुआ था वो मसाला थोड़ा नीचे से लग गया था ज़्यादा नहीं लगा था बस नीचे नीचे लग गया था जिसकी वजह से तो मैं कुछ और कुछ नहीं कर पाई तो उस मसाले में जो तेल में जो पका था जो सब्ज़ियों को वो मसाले में मैंने मिला दिया तो क्या हुआ मतलब मैं जैसे मिला कर वो थोड़ा मतलब जलने की ख़ुशबू आई तो मैं ऑनलाइन में सर्च की कि जलने में क्या होता है अगर जल गया तो क्या करना चाहिए तो मुझे एक पता चला कि अगर जो जलती है मतलब अगर तुम्हारी सब्ज़ियाँ जल गई है तो वहाँ पर तुम नींबू चिप नींबू व्यवहार कर लो तो मैंने जल्दी से नींबू ला कर वहाँ पर व्यवहार किया मतलब उस सब्ज़ी पर तब थोड़ा थोड़ा जो जलने की जो बदबू आ रही थी वो थोड़ा थोड़ा घट गया तो उस दिन से मुझे पता चला कि अगर कोई सब्ज़ी जल गई है तो वहाँ पर अगर हम नींबू चिप लडते तो ये सब असुविधाएँ नहीं होती तब उस दिन मुझे यही सीख मिली